اردو زبان ایک آسان زبان ہے اردو زبان ایک اچھی زبان ہے مجھے اردو پڑھنا بچپن سے ہی پسند ہے میرے ابو نے مجھے بچپن سے ہی اردو کی تعلیم سب سے پہلے دی ہم لوگوں میں سب سے پہلے اردو کی تعلیم دی جاتی ہے بہت سارے ملک میں اردو بولا جاتا ہے اردو زبان بہت اچھی زبان ہے آپ لوگ بھی پڑھیں اردو زبان کے اردو کے معنی لشکر ہوتا ہے اردو زبان بہت ساڑے ملکوں میں بھی بولی جاتی ہیں اتراکھنڈ اتر پردیس بہار سپول بہت سارے راجیوں میں بھی بولی جاتی ہیں اردو سے متاثر بہت ساڑے لوگ اردو آج کل آج کل کے زمانے میں اردو کو بہت پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے اردو اردو زبان نیچے دب دب دب گئی ہے سبھی لوگ انگلش انگلش و سائنس ہندی کے ہندی کے پیچھے پڑ گئے ہیں اردو زبان تو پیچھے ہی رہ گئی ہے اردو زبان کو آگے بڑھانا ہے بڑھانا ہے اور کیونکہ وہ پیچھے چھوٹ گئی ہے اردو زبان پڑھیں آپ لوگ بہت اچھی زبان ہیں اردو پڑھنے کے ایک باڑ آپ بس اردو پڑھیں اردو زبان بہت اچھی زبان ہے ایک بار پڑھ کے تو دیکھیں بہت اچھی زبان ہے اس کی بار آپ کا من کرے گا اردو زبان پڑھنے کو بہت اچھی زبان ہے بہت سارے ملکوں میں بھی بولا جاتا ہے اردو زبان اردو پڑھنے سے دل دل میں شکون بھی آ جاتا ہے مجھے تو اردو پڑھنے سے بہت اچھا لگتا میں پڑھتی ہوں تو مجھے اردو پڑھنے سے سکون بھی ملتا ہے اور میں اپنی امی ابو کو بھی بولتی ہوں آپ لوگ بھی پڑھا کیجیے اردو میری ابو امی بھی پڑھتی ہیں میری فرینڈس لوگ بھی پڑھتی ہیں میرے جتنے بھی فرینڈس ہے وہ سب کو میں نے کہا ہے پڑھنے کے لیے وہ لوگ بھی پڑھتی ہے بہت اچھی زبان ہے آپ لوگ بھی پڑھیے بہت اچھی زبان ہے اردو زبان بہت اچھی زبان ہے